राजस्थान के लोग जीवन की महत्वपूर्ण घटना और उपलब्धि का जश्न ऐसे मनाते हैं जैसे कोई बर्थडे होता है तो बर्थडे में सब रिश्तेदार परिवार वालो को बुलवाते हैं और फिर खाना रखते हैं फिर पार्टी देते हैं उनको और डी जे लगाते हैं तो नाच गाना करते हैं ऐसे ही जश्न मानते हैं यहाँ पे